हैलो वाहिगुरु हा मूंखे आनंद आइस्क्रीम उल्हासनगर टे मूंखे बैरक नंबर अठ सौ अठहठि रूम नंबर हिकु ऐं ॿ आनंद आइस्क्रीम जे साम्हूं जेको वेयर सैक्शन वारो रोड थो वञे हिकदमि हेठि ताईं ईंदा शिव मंदर आहे उनजे पुठियां मुंहिंजो घरु आहे उतां खां वठी कल्याण गुरु आसमान ताईं हलणो आहे हा तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे पैसा कीअं ॾियणा आहिनि मां तव्हांखे ऑनलाइन टिप ॾेई सघंदी आहियां रोक बि ॾेई सघंदी आहियां मगरि रोक में मूं वटि ॿी हज़ार जो नोट अथव बाकी पैसा तव्हां पाण वटि रखिजो इहा ठीकु आहे ओके